हम से

तऽ जखन सकरी टपलहुॅं तऽ भेल जे अब बस उनटि जेतै एहने बस रहै बसक यात्रा करब बड़ा दुरूह रहै लेकिन आब तऽ लग्जरी कोच सब आबि गेलैया तऽ बस के सफर करबा मे कोनो दिक्कत नहि होइ छै लेकिन पहिले बाप रे प्राण सिहरि जाइत छलै जे कोना पहुँचब गंतव्य तक से बरा कठिन बुझाइ लेकिन आब से बात नहि रहलैया हॅं ओहि समय के लेकिन बस क यात्रा के आनन्द एकटा अलगे रहै छलैया आबक एकटा अलग रहै छै लेकिन ओ बरा सुन्दर लगै छलैया